हैलो हां जी ओह् यरो भलेखा लग्गे दा होना ई कोई होर हट्टिया लैते दा होना तुसें साढ़ी हट्टिया ओह् यरो नेईं कुतै होर हट्टिया लेई लैता होना ई तुसें पक्का पता तुसें साढ़िया लैते दा जां कुदै होर निं ना लेई लैता अस रोज मतलब दिंदे निं कुसै ई खराब चीज़ ते केह् पता तां चलो चलो तुस आओ हट्टिया लेइयै ते फ्ही अ'ऊं दिक्खी लैन्ना ते भी अ'ऊं तुसेंगी देई ओड़गा ओह्दे बदलै दूआ तां गै बिच्च यरो ओह् गेदा उठी औना कुदै ते पता निं हून मिगी ते कोई गल्ल निं तुस आओ हट्टिया देई ओड़गा तुसें ई अ'ऊं बटाइयै ते तुस लैंदे आओ आं यरो रेही जंदा कदें कदें पिच्छे बी ओह् डेट होई जंदी ऐक्सपायर ते भी नेईं ध्यान रौंह्दा तुस आओ तुसेंगी देई ओड़गा अ'ऊं बटाइयै दूआ तेल ठीक ऐ भी आई जाओ हां खरी जेल्लै आई सको आई जाएओ ठीक ऐ ठीक